मां उणिवीह सौ छियासी में शादी कई मुंहिंजी घर वारी जा पेका नासिक में आहिनि ऐं तंहिं महिल त जाम ग़रीबी हूंदी हुई अने मां शादी कई सम्झो तंहिं ज़माने में सम्झो असांखे टू वील गाॾी बि न हुई हाणे भॻिवान जी दया सां फोर वीलर गाॾी आहे हाणे माण्हू शादी कंदा आहिनि त फॉरन वेंदा आहिनि शादी खां पोइ हनीमून मल्हाइणु कश्मीर वेंदा आहिनि तंहिं ज़माने में सम्झो पैसा ई न हूंदा त माण्हू कश्मीर ऐं फॉरन कीअं वञे त मां पहिरियों पहिरियों त पोइ असांजो रोमेंटिक सफ़र करण लाइ पंहिंजे साहुरा जेके मुंहिंजा आहिनि नासिक में बस में वियुमि नासिक रस्ते में सापुतारा ईंदो आहे सापुतारा में रोमेंटिक कयोसीं नई नई शादी हुई त उहो ई मुंहिंजो सुठे में सुठो सफ़र हुओ ऐं पहिरियों पहिरियों सफ़र उहो ई हुओ नासिक वारो हुते खां पोइ मुंबई वियासीं मुंबई में थोरो घुमी आहियांसीं बम्बई खां पोइ असां सिधी ट्रेन हुई सुरत जी त सूरत आहियासीं ऐं हिन ज़माने में त हाणे शादी खां पोइ त माण्हू किथे किथे घुमनि था जेके जहिड़ा पैसा आहिनि ओड़े सां पैंजे ॿार बचनि सां घुमंदो आहे असांखे जंहिं महिल तंहिं महिल जहिड़ा पैसा हुआ ओहिड़े सां सफ़र कयोसीं ऐं पंहिंजी जिंदगी यो मजो वरितोसीं